भा भात बनाबयके लेल माने कि गरम पानी तसलामे धयली गरम होलक तब चावल धोली चावल धो कऽ तब ओहिमे लगयली तब भात बनयली फिर रोटी बनाबयके होल तऽ आटाकेँ छनली आटाकेँ फेर पानी धऽ कऽ गुँथली तब बेलली तब रोटी बनयली आओर हो गयलक जब मीटके तऽ मीट मने बाहरसँ आयल तऽ ओकरा धोयली फेर प्याज कटली फेर फोरनके सामानसभ सब माने कि रखली सामानसभ राखि कऽ माने कि ओकरा फोरन धयली तब प्याज गलयली गला कऽ तब मीट रखली मीट राखि कऽ मसाला बना कऽ ओहिमे डालली तऽ मीट तैआर भेल मीट तैआर होलाके बाद मने कि तैआर हो गेल तऽ राखि देली आओर खीर खीर हम बना कऽ बनयली तऽ खीर बनाबयमे दूध गरम कयली दूध लेली दूध गरम कयली दूध गरम कयलाके बाद ओहिमे दूध चावल डालली चावल डालि कऽ ओहिमे चीनी डालली चीनी चावल सीझि गेल तऽ चीनी डालि कऽ खीरकेँ उतारि देली ओहिमे काजू किशमिश छुहारासभ मने काचि काचि कऽ रखली आओर राखि देली आओर बनि गेलै खीर खीर बनलक कचौड़ी बनलक रोटी बनलक सब्जी बनलक सभ माने कि अच्छासँ बनयली सब्जी जैसे हो गेलै सब्जी बनाबयके आलू परवलके सब्जी बनयली तऽ आलूके छिलली तऽ काटली तब फेर परवलके काटि कऽ परवलके भुजली भूजि करके भूजि कऽ फेर आलू धऽ कऽ मने सब्जी ओकर बना कऽ मसाला उसाला धऽ कऽ तैआर कयली तैआर कयलाके बाद मने कि सभसँ अच्छा हमरा आसान तरीका लगैए मीट बनाबयमे मीट बनाबयमे तनिको कोइ कठिनाइ ना हइ मीट अच्छा भी लगैत छै खाइमे दू तीन दिनपर खायके चाही